ہندوستان کے فیشن کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو آج کا فیشن بدلتا جا رہا ہے لیکن وہ تو خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کو کیسا کپڑا پہننا ہے کپڑے کا مختلف طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں فیشن بن گیا ہے آج کل مغربی فیشن بہت زیادہ ہندوستان میں اثر ڈال رہی ہے لیکن میں اپنے حساب سے اپنے پسند کا کپنا کپڑا پہننا پسند کروں گا کپڑا پس پہننے میں نقاب حضاب وغیرہ لگانا بہتر ہے میں اپنے کپڑے کو اپنے کریریب کے مارکیٹ سے خرید خریدتی ہوں